बचपनमे से अपन धियापुतामे जाइत छलहुँ बाध बन जाइत छलहुँ जाइत छलहुँ मेले घुमै लेल चलि जाइ छलियै सभ सङ्गी साथीमे मिल कऽ चलि जाइ छलहुँ मेला घुमै लेल कतहुसँ कतहु नाचे बजान भेल कतहु चलि गेलहुँ खेलै धुपै लेल चलि गेलहुँ कतहु कतहु मेले ठेले भेल तऽ चारि गो सङ्गी अपन मिलि गेलहुँ सभ चलि गेलहुँ माइए गेल कतहु तऽ माइए सङ्गे कतहु चलि गेलहुँ बच्चामे बच्चामे कोनो अनबुध लोक रहै छै ज्ञान नहि रहै तऽ कतहुसँ कतहु चलि जइयै बाधे बोने कतहु मेले ठेले कतहु घुमै लेल चारि गो सङ्गीकेँ सङ्ग कए लियै कतहु नाचे बजान होय तऽ कतहु चलि जइयै देखै लेल कतहु सुनै लेल कतहु अपन कतहु बैठ अइयै कतहु घुमि अइयै कतहु खेलै लेल चलि जइयै कतहु बाधे बोने चलि जइयै घूमै फिरै लेल चलि जइयै कतहुसँ कतहु अपन घुमि फिरि कऽ चलि अबियै कतहु माइओ आओर जाय बाध बोन तऽ माइए आओर सङ्ग घुमि फिरि कऽ चलि जइयै माइए सङ्गे अपन कतहुसँ कतहु घुमि अबियै अपन चलि जइयै सङ्गिए साथी होय कतहु चलि जइयै कतहु मेले ठेले होय कतहु नाचे बजान होय तऽ कतहु चारि गो सङ्गी सङ्गमे भए जइयै सभ गोटे चलि जइयै सङ्ग सङ्गे सङ्गे खेलै धुपै लेल चलि जइयै खेल कऽ अपन अबियै अङना धियापुता रहियै कोनो बुद्धि ज्ञान नहि रहय